हा मां त लिखण में ॾाढो शौक़ु बि रखंदी आहियां ऐं ॿियो सत्संगनि में वेंदी आहियां त सत्संगनि में जेको बि ॿुधी ईंदी आहियां या मुंहिंजे गुरूअ जो जॾहिं सत्संग थींदो आहे त जेको बि ॿुधी ईंदी आहियां त हुनखे पंहिंजी भाषा में लिखी ऐं कॉपियुनि में कठो करे पोइ हुनजी हिकु ॿ दफ़ा छपाए बि चुकी आहियां ऐं हुनखे ॾिसी अक्सर जेको लिखंदी आयां अक्सर फ्री टाइम में पढंदी बि आहियां कि हिन में कुझु ग़लतियूं आहिनि या कुझु मूं भाषा मटे छॾी आहे ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं लिखण जो त मूंखे शौक़ु आहे ई आहे कॾहिं कॾहिं कंहिं टॉपिक ते कंहिंजी कंहिंजी कंहिंजी माईअ जी या कंहिंजी बि कुझु ॿुधंदी आहियां कि हिनखे इहा प्रॉब्लम आई त हुन प्रॉब्लम खे कीअं सॉल्व कजे हुनजे लाइ बि मां ठाहे ठाहे कहानी बि लिखी छॾंदी आहियां पोइ हुनखे ॿ टे दफ़ा पढ़ी सही बि कंदी आहियां ऐं कहानी जो रूप ॾींदी आहियां ऐं कॾहिं कॾहिं मां छ्पाए बि वठंदी आहियां ऐं हुन में मुंहिंजो ऐं नालो बि घणेई दफ़ा मूं ॾिठो आहे कि परी या मैग्ज़ीन इस्कूलनि जी मैग्ज़ीन या किथे बि छ्पंदी आहे हुते पंहिंजो लेख मोकिलींदी आहियां हुन बारे में मूंखे इहो शौक़ु बि बचपन खां वठी उहो पर हाणे दिलि पूरी पेई कया